साढ़े ना जेल्लै मतलब ब्याह करदे ना कुड़ी दा ते ब्याह्नू सूट ना बनांदे न ते ब्याह्नू सूट बनांदे कि'यां न कि ओह् रैड्ड कलर दा कपड़ा लैंदे न लाल रंग दा कपड़ा लैंदे न ते उस्सी कपड़े गी ना दर्जी कोला सोआंदे न सोआइयै ते कमीज ना जेह्ड़ी लम्बी रखदे न कैह्ली लम्बी रखदे न कि अजकल्ल गोड्डें दे थल्लै कमीज होनी चाहिदी ऐ होर उस्सी सूट गी ना ओह् गोटा कनारी लांदे न गोटा कनारी लाइयै ओह् कमीज गी ना इ'यां फैंसी रवाज च बनाया जंदा ऐ टिक्कियां लाइयै सुई धागे कन्नै बश्कार सेंटर सेंटरे च टिक्कियां लानियां शैल उस्सी गोटा कनारी आंह्गर लेखा लाइयै फिर उस्सी मतलब चुन्नी लैनी चुन्नी दे उप्पर मतलब ओह् कनारी लगदी ऐ बड्डी बड्डी झाल्लें आह्ली अजकल्ल इ'यां शेह्रा कनारी होंदी ऐ ऐं जेह्दे च लाड़ी इ'यां मतलब जच्चे कि जि'यां कोई दुल्हन होंदी ऐ ब्याह कीते दा होंदा समझी लो ते फिर गोटा कनारी होंदी उस्सी आखदे गोटा कनारी ओह् दपट्टे दे चमुक्खै सारे पास्सै लांदे न सारे पास्सै लाइयै ते ओह् ओढनी आंह्गर लेखा बनी जंदा ओह्दे बिच्च बश्कार फिर टिक्कियां लांदे न गोटा कनारी दियां टिक्कियां लाइयै ते ओह् लाड़ी दा जिल्लै मतलब ब्याह करदे ना ते ओह् उप्पर लैंदी ऐ ओह्दे कन्नै ना लाड़ी मतलब सोह्नी लगदी ऐ ते अजकल्ल मतलब जेह्ड़ी सोह्नी ते लगदी ऐ लेकिन हून साढ़े इत्थै रवाज ऐ ना जो पैह्ले लोक ग्रांऽ बिच्च इ'यै कम्म करदे हे जि'यां हून ब्याह ऐ गुड्डियां लाई लैंदे हे जां मतलब कलीरा पांदे हे मक्खन मखाना जि'यां फुल बड़ियां मक्कन हुंदे लाए दे इ'यां मतलब डोडे आह्लियां कलीरे घर सुई धागे कन्ने सींदे हे गोटे लांदे हे ठूठियां लांदे होंदे कवर लांदे हे ते इ'यां कलीरे पैह्ले लोक बनांदे हे कि चलो कुड़ी त्यार कीती ऐ ते ओह्कड़े क्लीरे लम्मे बनाइयै ते पाइयै ते स्टेज उप्पर बाह्लदे हे कुर्सियां रखदे हे उप्पर पैह्ले ते रवाज स्टेजें दा हन्नी ही ऐ ते उप्पर कुर्सियां दो ढाह्ंदे हे ओह्दे पर मुड़े गी शेह्रा शूह्रा लोआइयै बाह्लदे हे कोल कुड़ी गी बाह्लदे हे कि एह् लाड़ी मतलब उच्चे निक्के निक्के पौंचे रक्खने उच्ची अड्डी आह्ली चप्पल लानी सुर्खी बिंदी लानी मेकअप गाढ़ा गाढ़ा करना लेकिन हून स्हाड़े इद्धर रवाज गै निं रवाज गै हन्नी रेह् दा ना साढ़े इद्धर रवाज ऐ साढ़े अजकल्ल सिंपल लोक पांदे न कपड़े प्लाजो कमीज होई गेई सलवार कमीज होई गेई लेकिन शार्ट शार्ट क्यों एह् हुन रवाज ना जेह्ड़ा सिटी बिच्च निं रेह् सिटी बिच्च इ'यो रवाज ऐ प्लाजो कमीचां लाने लेकिन ग्राएं बिच्च रवाज ना हून होआ दा हून साढ़े शरम करदे न लम्बी कमीज पानी चौने आह्लियां सलवारां पानियां ऐं उं'दे पर टिक्कियां लानियां गोटा कनारी लाने अजकल्ल ओह् केह् आखदे दपट्टे बी अजकल्ल सिम्पल सिम्पल कैह्ली सिंपल सिंपल न कि मतलब साढ़े लोक पसंद निं करदे सारे मसूस करदे न पैह्ले रवाज चली गेदे न लेकिन हून रवाज च ते पैह्ले च बड़ा अंतर ऐ इस्स वास्ते कि अस लोक इन्नी मतलब गाढ़े गाढ़े कपड़े निं पाई सकदे अगर अस सूट बी पाच्चै ते फिक्का फिक्का रंग पान्ने आं क्यों अजकल्ल पटेयाला सलवार चली दी ऐ हैं सलवार कमीज चली दी ऐ प्लाजो चले दे न ऐं होर मतलब अद्धी अद्धियां बाह्मां चलियां हाल्फ बाजू पा दे न पैह्लें लोक पूरी पूरी बाह्मां पाइयै पटेयाला ओह् चौने आह्लियां सलवारां पांदे हे गोटा लांदे हे लम्बी करदे हे अस लोक बड़ा मसूस करने आं पैह्ले दिन अज्ज दे बिच्च ते पैह्ले दिन च बड़ा अंतर ऐ हून आह्ले दिन बिच्च बड़ा फर्क ऐ क्योंकि अस लोक सिटी बिच्च रौह्ने आहले आं अस लोक एह् चीजां पाच्चै साढ़े लोक शर्म करदे न इस्स वास्ते नेईं ते अजकल्ल रवाज तो बाला ऐ ओह् अपने अपने अपने निभदा ऐ रवाजें पर जाना होवे ते बाला अजकल्ल दिक्ख हां किन्ने सूट चले दे न ऐं इन्ने सूट चले दे ने ते ओह्दे बिच्च मतलब दिक्खो हां मतलब बुकरम आहले पौंचे चले दे न खुल्ला पौंचा चले दा प्लाजो चले दा फ्लेयर चले दा ऐ बड़ियां मतलब किस्म दे लग्ग लग्ग डजैन न जिसी अपनी पसंद लग्गे ओह् अस पाई सकने आं अस एह् निं ऐ कि जेह्ड़े पैह्ले रवाज चला दे हे पैह्ला किश मतलब सलवार कमीचा दा रवाज हा लाल कमीचे दा ऐं एह् सलवारां पंजाबी टाइप बिच्च एह् सानूं पसंद निं हून अस ते इ'यो सिम्पल सूट पान्ने चंगा सूट पान्ने अस जेह्दे बिच्च कोई कदर होवे साढ़ी इज्जत होए कोई दिक्खे बी नूंह् धीऽ ने पाए दा सूट शैल लग्गा दा ऐ शार्ट अस ओह् मी ते शार्ट शार्ट कमीच पान्नी आं जैदा शार्ट बी निं ऐ गोड्डे तक्क पांदे गोड्डे कोलां लम्बी निं पांदे जि'यां पैह्ले पांदे हे इस्स वास्ते अस आपें गै सलाई करियै अच्छा कपड़ा बनाई सकने आं ना भाई मतलब ओह् करने आं कि सानूं पैहले रवाजें आह्ला कपड़ा बनाइयै देओ जां पैहले रवाजें आह्ला कपड़ा होना चाहिदा ऐ नेईं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ लेकिन जदूं कपड़ा पाना सिम्पल पाओ सोह्ना लगदा सिम्पल दपट्टा लैओ सिरा पर रक्खे दा बी सोह्ना लगदा कि कुसै दी नूंह् धीऽ ऐ कि वाकई कुसै ने पाया ऐ कपड़ा इस्स वास्ते सानूं पैहले रवाज पसंद निं है हून आह्ले रवाज सानूं पसंद जेह्ड़ा सिम्पल पाइयै फिरने आं इस्स वास्ते कि गोटा कनारियां कनुरियां आह्ला अजकल्ल रवाज निं रेह् दा जेह्ड़ा रवाज रेह्दा सिम्पल दा रेह् दा ऐ ऐं अदूं लोक पैह्लें करदे हे पैहले जमाने दियां गल्लां पैहले जमाने बिच्च लोक करदे हे अजकल्ल जमान्ने च निं लोक करदे ऐं इस्स वास्ते जे